हेलौ औ माथोमोन औ माथो मानसिफ्रालाय उदायासो होना मोजांसो होनो ए दे नों लायाब्ला लाया गामियावहाय मेरला बियो गामियाव लाथोंसै नों दस्राखौ नागिरदो दे गामियावलाय रावबो बासिया गांसो गोरलै जाब्लासो मोजांसिन ए गांसो गोरलै मोनजाब्लासो गाइखेराबो ओंखारसिनो दे नों लायाब्लाबो अरजाया मेरला दं लाग्रायानो सोरबा सोरबा एक किजि गाहाम देर किजि गाहाम बियो गामियावनो आं ना नोंनो नोंनो थिका होखाबाय नालाय ओंखायनो होनो हाया दे नों लायाब्लाबो अरजाला गामियाव हरनायसै आं औ बे नोंनिया दखान होनायनिबो ना दसेनो मोजां दसेनो मोजां गाइखेर मोजांब्लासो मोजां जायो गवालफोरनियाबो दैयावहाय गोबां गोबांनि होदेरनासो लाबोयो गवालफोरनिखौ लाजाबावासो ए औ दे बेनोसो फैनोबो गबाय गोजानबो जाखायो